अलग भाषा कहैके मतलब छैकि अगर भाषाके बात करबै तऽ भाषा तऽ अनन्त छै जितना अहाँ कहबै ओहिसँ ज्यादा छै भाषा भाषा छै तऽ ई चीज जानि सकै छियै अहाँ कि हिन्दी इङ्गलिश भोजपुरी मैथिली मघइया ठेठी मतलब लैंग्वेज तऽ छै जे सभ लेकिन समस्या कहाँ आबै छै ने कि अगर अहाँ मैथिली बाजै छियै मैथिली बाजयवला लोक अगर ज्यादा छै वहाँपर समस्या नहि हेतै कियाकि सभआदमी मैथिली समझै छथिन समस्या कहाँ हेतै जहाँ मैथिली बाजै छियै अहाँ भोजपुरी क्षेत्रमे चलि गेलियै अहाँ मैथिलीमे कुछ बोलबै तऽ अइसन बात नहि छै अगिला आदमी नहि समझतै किछु समझतै लेकिन बहुत कम समझतै आओर भोजपुरी ओ ज्यादा समझतै अहूँ ओकरामे मतलब अपन जे अहाँ जे बात ओकरा कहय लेल चाहबै ओहो नहि समझतै आ ओ जे बोलतै अहाँ भी नहि समझबै कुछ हदतक ई थोड़ासँ समस्याके दिक्कत बनत भाषा तब बाधा बनत लेकिन मैथिली क्षेत्रमे अहाँ मैथिली बाजै छियै तऽ मतलब छै जे अहाँ वहाँपर क्लियर रूपसँ काम करै छियै कोइ दिक्कत अहाँके नहि भेटै छै ई चीजके अहाँ मानियौ ओकर बाद जैसे अहाँ करै छियै जैसे यात्रा करै छियै कहीँ यात्रा करै छियै जैसे अहाँ पूर्णियाँसँ चललियै पाटलिपुत्रा पटना अहाँ चललियै पटना जाइमे ट्रेनमे बैठलियै वहाँ बहुत बाजैवला लोक छै कोइ मैथिली बाजि रहल छै कोइ नेपाली बाजि रहल छै कोइ जे छै भोजपुरी बाजि रहल छै कोइ ठेठी बाजि रहल छै तऽ लेकिन अहाँ सभसँ ज्यादा सुरक्षा कहाँपर फील करबै जहाँपर अहाँ मैथिली बाजै छियै आ मैथिली बाजयवला लोक अगर मिलतै तऽ वहाँपर अहाँके कनिसा लगत कि नै ई हमरा अपनापन भए गेल छै वहाँपर अहाँ आगे बढ़यके सम्भावना हो सकै छै वहाँपर अहाँ एक दूसरेके ओ चीज बता सकै छियै जे मतलब किछु ऐसनो बात छै जे पब्लिकली नहि करै छी लेकिन मैथिली अहाँ जानै छी ओहो जानै छै मैथिलीमे अहाँ किछो बाजि देबै तऽ ओ हो समझि जेतै बगलवला लोक नहि समझतै ई अहाँकेँ वहाँपर कनिसा अच्छा फील होयत बाधा नहि बनत लेकिन दोसर लैंग्वेजवला लेल ई समस्या हेतै ओ माङ्गतै पानि अहाँ देबै चाय ओ माङ्गतै चाय अहाँ देबै पानि तऽ ई एगो समस्याके टेन्शन छै ई चीजके अहूँ मानै छियै ओहो मानतै से इएह बाधा छै जैसे कि ओकर बाद इलाका देख सकै छियै तऽ जरूरी नहि छै जे अगर अहाँ मैथिली इलाकामे रहै छियै मैथिली क्षेत्र छै तऽ सभआदमी मैथिली बढ़िएँ बोलै छियै मैथिलियोके डिवाइड छै जैसे दरभङ्गा साइडमे सभसँ अच्छा मैथिली बोलल जाइ छै ओ मिथिलाके दिल दरभङ्गा इलाका छै जे ओकरा मिथिलाञ्चल नगरी छै ओकरा कहले जाइ छै इतना मस्त बोलै छै बाजै छै सभ जे अहाँ सोचि नहि पयबे ई चीज एगो भए गेल दोसर छै जे इलाका भए गेल छै ओकर बाद समय समयके बात छियै समय समयपर थोड़ा भाषा भी चेंज होइ छै जैसे कि आब मानिके चलि कि मिथिला बाजै छी अहाँ मिथिला बाजैत बाजैत अहाँ ऐसनो जगह जाइ छियै जहाँ मगही बाजै छै ठेठी बाजै छै ऊहो सिखि गेल छियै अहाँ तऽ अहाँ तनिसा मिक्स करि देबै भाषा जैसे बोलबै तऽ मिथिला बोलैत बोलैत अहाँ तनिसा मगहियौ फेँट देबै तऽ ई अहाँके एगो प्लस पॉइन्ट छै जे अहाँ एडजस्टमेंट कहूँ कए लेबै दोसर बात छै जैसे कि अगर दोसर नम्बर अहाँ बात करबै तऽ बात करबै अगर दोसर नम्बर तऽ ई अहाँ करि सकै छियै जैसे होलै कुछ ऐसन जगह चलि गेलियै जहाँ अंग्रेजिए अहाँ सिखि गेलियै दू चारि साल अगर अहाँ रहि गेलियै धोखोसँ तऽ अंग्रेजिए अहाँ सिखलियै बढ़िआँसँ अंग्रेजी अहाँ बोलि रहल छियै तऽ ई चीज अहाँके एगो बेनिफिट ई छै ओकर बाद जे से दिक्कत कहाँ अबै छै जैसे दिक्कत तऽ हम पहलियै कहि देलियै कि जे दिक्कत अहाँके हौते जैसे जैसे दिक्कत तऽ हुँवे हौते जैसे जहाँ अहाँ मैथिली जानै छियै भोजपुरी इलाकामे पहुँचि गेलियै वहाँ अहाँकेँ पूरे दिक्कत होतै कहीँ कोइ समस्या नहि छै दिक्कत नहि हौते दिक्कत वहाँपर हुवे करतै अहाँकेँ कोइ दिक्कत ई वला बात नहि छै कि दिक्कत नहि हौते आ ओकर बाद छै जैसे कि सभसँ मजा तऽ तब आबै छै जब अहाँ मैथिली बाजै छी मैथिली बाजयवला लोक अहाँकेँ मिल गेल आ लम्बा यात्रा कऽ रहल छियै रेलेगाड़ीमे तऽ अहाँकेँ बुझैते ओ परिवार मिल गेल अहाँ पूरा दुःख दर्द जितना हैत अहाँके सारा दुःख दर्द अहाँ ओकरा बोलबै ओहो बेचारा सुनत अहाँके सारा दुःख दर्द आ सभ दुःखके ओ एगो निवारण देत अहाँकेँ कहतै हो सहिए बोलै छी कि अहाँ जे ई बात जे छै ने की कहू अहाँ अगर धोखोसँ कहि देलियै कि रामू चायके दोकानमे चिन्नी देबे नहि करै छै चायमे ओहो साला बोलत कि धुर महाराज की कहब जबकि ओ कहियो जेबो नहि कएल छै वहाँ तैयो अहाँकेँ ओ बोलत बाप रे बाप अहाँ तऽ ठीके बोललियै रामू साला कहियो चायमे चिन्नी देबे नहि करलकै ऐसे बोलतो जैसे चिन्नी बचा बचा कऽ चिन्नीके कारखाना रामू खोलि लेलकै बतइयौ एतेक ब्लेम करतै रामूके ओकर बाद तऽ यात्रा अहाँके कटत ठीके ठाक